नमस्कार हाँ कहिए दो सौ रुपय कीलो सौ रुपया आप हमारे यहाँ सेब है अनार है नाशपाती है किवी है चीकू है जो चाहिए ले सकती हैं अँगूर है संतरा है हाँ तो एक कुंटल चाहिए तो कौन सा फल कितना चाहिए साफ़ साफ़ फल का रेट अलग अलग है ना अनार ढाई सौ रुपया है सेब दो सौ रुपया है किवी पाँच सौ रुपया है तो आपको कौन कौन सा फल चाहिए कितना चाहिए आप लिस्ट बनाएँगी तब तो पता चलेगा कि कितना क्या है ऐसे हम क्या बताएँगे अगर आपको एक कुंटल लेना है तो उसमें कुछ कम हो जाएगा जैसे सेब सेब दो सौ रुपया है तो आपको एक अस्सी लगाके दे देंगे हम अनार ढाई सौ है तो दो चालीस कर देंगे यही कर सकते हैं अब ज़्यादा नहीं घटा सकते हैं ना अरे ठीक है आप लिस्ट बनाइए आइए फिर देख रहे हैं ना कौन फल कितना चाहिए तो उसमें थोड़ा बहुत कमी बेशी हो जाएगा कर देंगे हम आपको ज़्यादा चाहिए तो भाई थोड़ा बहुत कमी बेशी कर देंगे सत्तर रुपया केला सत्तर रुपया है और तो केला मिल ही कहाँ रहा है महँगा कहाँ है गर्मी में केला मिल नहीं ना रहा है ज़्यादा हम लोग ख़ुद ख़रीद रहे हैं अड़सठ रुपया पैंसठ रुपया उसमें आधा सड़ जा रहा है दब जा रहै है तो रोज़ रोज़ इसका रेट घटता बढ़ता है ना हाँ आज कुछ और है हो सकता है आप जब लेने आएँ तो कुछ और हो रोज़ का रेट अलग अलग हो जाता है ये सब फल है ना फल है सब्ज़ी है ये सब रोज़ घटता बढ़ता है अच्छा बीस रुपया कहीं नहीं केला है साठ से सत्तर के बीच में ही है चालीस रुपया आपसे आपको कहाँ से मिल गया नमस्कार